आं हॅलो शिमे वयल्या देवा बद्दल म्हणजे प्रत्येक गांवान हो सिमेचो देव हो आसतात तो आमच्या गांवाची राखण करता कळें तुका खंयच्या देवा बद्दल जाय आसली आं ओके आमच्या गो गोंयान तशे एक फामाद अशे राखणदार आसा तें खबर आसा तुका खंयचे खंयचे सांग पळोवया हा ओके बोडगेश्वर बोडगेश्वर तो म्हापसान स्थायीक आसा जी म्हापसा गांवची राखण तो करता कळ्ळें तशीत तेजी वर्सान एकदां जात्रा जाता तसोच आमचो फोंडा फोंडा फर्मागुडीर आसा तो कटमगाळ दादा तो तें तेजेंय बी तशेंच एक रूप देंवचाराचेंत ताका श्रावणान आमी आयतारच्या आयतारा गोडशें घालता तो फोंडाची राखण करता परत आसा मागीर दुदसागर आमचो दुदसागर कुळ्यां खबर आसा आं तो ते तोय तसोच राखणदार तो कुळ्यां त्या वाठारांतली राखण करता तसोच होंडा होंडा आयकला गांव हा त्या वाठारान आजोबा आजोबा आसा हे अशे फामाद अशे राखणदार कळें समजलें

ते प्रत्येक गांवा गांवांची राखण करता जर समज किदें वायट घडत आसा जाल्या तो ताका थंयच थारयता म्हणजे ताका शिक्षा करता किदें समज कोण वायट करता जाल्यार समजलें आं आनी आनीक किदें जाय आसलें तांचे तांचे दीस म्हणजे बुधवार आनी आयतार म्हणजे बुधवारचे आनी आयतारचो तांचो देंवचारांचो दीस आसता समजलें बरें तर